दोन लाख त्रेचाळीस हजार सातशें ब्यात्तर स लाख चोव्वेचाळीस हजार पांचशें पंदरा तीन लाख बारा हजार चारशें तीन सात लाख तेरा हजार पाचशें तीन आठ लाख सत्तर हजार दोनशें बारा